इसकुल गाँव देहातके बच्चासब छै ओ इसकुलमे जाइ आबैमे दिक्कत छै नहि बस घोड़ा किछुके बेबस्था नहि हइ मेन बरसातमे बच्चा लोक भीजि जाइ छै इसकुलमे हइ तऽ पंखे नहि हइ तऽ पहिले रहले हइ तऽ खाना एक ही गो खाना रोज दिन मिलै छलै आब हइ कि हरेक दिन हप्ताहमे हरेक रङ्गके खाना मिलै छै ओकरा उपरसँ ड्रेस हइ सबकिछुके सुविधा हइ कभी मास्टर नहि आबै छलै कभी ई हइ तऽ कभी ओ हइ बहुते बातके बतङ्गड़ बनै छै आब हइ कि ओ हइ तऽ सबकिछुके बेबस्था हइ गाँव देहातसब के तरफके बच्चा आबै छै जाइ छै ओकरा कोइ चीजके दिक्कत नहि होइ छै वएह हम सुधार करैलए हम चाहै छिए चाहै छिए ओहिमे कि हमर इएह हम खोजै चाहै छिए कि हमर बच्चासब पढ़ि लिखिके अच्छा बनै अच्छा संस्कार मिलै सब कोइ इएह हम वातावरण हम अच्छा सोसाइटी खोजैलए चाहै छिए कि बच्चा सब हइ बच्चा